नमस्कार बोलियौ हॅं हॅं बोलियौ की अपनेके विचार विमर्श हइ की अहाॅं बोलै लए चाहै छियै हॅं कहाॅं कोन सा टाउनमे

बोलियौ कहाॅंके बेगुसरायके हॅं कतना अपने कट्ठा लेबै कतना बिग्घा लेबै

हॅं तऽ केतना हमरा परतै एक कट्ठा कट्ठीमे आइ जे हम अपनेकेॅं हम जमीन देबै एक कट्ठामे चारि लाख रूपा लै छै तऽ हमरा केतना देबै अपने गाॅंव घरमे तनी अपनेकेॅं सस्ता परि जायत आ टाउनमे लेबै तऽ टाउनके हाल जानने छियै तनी महॅंगा जमीन होबे करै छै हूॅं अपने यहाॅं अपने अभी चारि लाख लेबै आ उहै ई छओ महिना या साल भरिके बाद अपने आठ लाखमे बेचबै दस लाखमे बेचबै तऽ चारि लाख रुपे कट्ठा बोल्लौं आब अपने बतइयै कि कतना अपने देबै कतना दैमे अखनी सक्षम छियै ओ हिसाब सऽ हम सोचबो ने करबै कि हॅं एतना अथी छै एतना अपने जमीन लेबै एतना अपने सक्षम छियै अपने बोलियौ ने हम्मे तऽ बोलबे केलियै चारि लाख रुपे कट्ठा बिकै छै अपनेके की बिचार बिमर्श छै अपने बतेबै तब ने फेर हमे सोचबै कि हॅं किछु कम कए कऽ भी दै सकै छियै अच्छा लेबै तऽ हॅं तनी अच्छा जगह लेबै तऽ तनी तऽ पैरिये जायत लेकिन तनी उनार दबाई उनार दबाब कए कऽ हमे अपनेकेॅं दए देब ओ अपने साढ़े तीने लाख देबै ओ हॅं मतलब तऽ टाउनके छै या गांवके छै जमीन ओ तऽ वहाॅं कतनी बतैलक अपनेकेॅं दाम ठीक छै तब अयियौ बातचित करियौ